मूंंखे सिलाई बुनाई जो जाम शौक़ु आहे हिन करे मां अलॻि अलॻि प्रकारनि जी ड्रेसीस ठाहींदी रहंदी आहियां जीअं के नएं सि बा ॼावल ॿार जा कपिड़ा थी विया छो की नएं ॼावल ॿार जे लाइ कॉटन जा कपिड़ा सुठा थींदा आहिनि जो की ॿारनि जे लाइ उहो ई कपिड़ो आरामदायक हूंदा आहिनि करे मूंखे बारनि जा कॉटन जा ड्रेसीस सिलाई बुनाई करण डाढा वणंदा आहिनि ऐं मूंखे ॿारनि जेका बार्बी डॉल सां खेॾंदा आहिनि मूंखे हो बार्बी डॉल जा कपिड़ा सुभण बि ॾाढो वणंदो आहे जीअं फ़्रॉक थी वेई टी शर्ट थी वेई ऐं सभु सुभण मूंखे जाम वणंदो आहे